जोंनि जायगानिफ्राय ओंखारनाय गेलेगिरिफोरा जाबाय अरपना नार्जारि हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' बेजों लोगोसे जोंनि जायगानि बा जोंनि गामिनि गेलेगिरि जोंहानिनो फंबाय सोनोम बसुमतारी बिदिनो जोंब्ला बर' बिथांमोना जोबोर मोजां मोजां गेलेयो बा गावसोरनि गेलेनायफोराव मोनसे हांखो बानायनो हादों बिदिनो हलिचरन नार्जारि बिथांआबो जोबोद मोजां मोजां हांखो बानायनानै गेलेदों बिदिनो दुर्गा बर'आबो दा सोलिफुबाय थानाय जोंना अपरना नार्जारि बिथांजोआबो गोबां मोजां हांखो बा आइदिया बानायनानै बा खालामनानै गेलेगासिनो